हमसब जे छै से नव पीढ़ीके बच्चा सभ मोबाइलेमे सभटा एप लोड करैत अछि आओर मोबाइलेसँ सभ काज करैत अछि पढ़ाइ लिखाइ इत्यादि जे सभटा करैत अछि आओर पढ़ाइयो लिखाइयो करैत अछि समाचार सेहो देखैत अछि इंग्लिश स्पोकिंगके क्लास सेहो करैत अछि इंग्लिश बजयके क्षमता मोबाइलेसँ सीखैत अछि खेल समाचार देख कऽ खेलकूद बच्चा सब सेहो सीखैत अछि राजनीतिकमे सेहो बच्चा सब देख देख कऽ सब घुसयके चेष्टा करैत अछि आओर जे छै से बहुत सारा प्रोग्राम ओहो अपलोड करैत अछि बच्चा सबके आइ काल्हिमे बिना मोबाइलके कोनो काज नहि चलय छै ओइसँ जे छै से कतेक बच्चा पढ़ि लिख कऽ आगुओ बढ़ल हन आओर कते बच्चा ओइसँ जे छै से नाशो भेल हन ई जे छै मोबाइल से माने आगुओ बढ़बय छै आओर नाशो करय छै एहन ई नहि छै कि जे ओइमे आगुवेटा बढ़य छै जे ओइ नीक चीजके पकड़य छै तऽ ओकरा नीक ज्ञान होइ छै आओर जे अधलाहपर चल जाइ छै ओकरा लेल अधलाह मोबाइल ज्ञान दऽ दै छै ओइसँ बहुत सुधरबो कयलइए आओर बहुत बच्चा बिगड़बो करय छै मोबाइल एगो आइ काल्हिक जेनरेशनके बच्चाके लेल हाथ पयर भऽ गेलै हन